हॅलो आरे भारत ट्रेवल्स मरे हय हय हांव धिरेन उलयतालो रे आरे म्हाका मात्शें घरा वचपा जाय मरे म्हज्या हय एक ट्रीप करपा जाय ना ना ट्रेनीन वचपाचें चितलें रे हांवें हय मागीर एक काम करता हांव म्हाका मरे टिकेट बूक करपा जाय म्हागेलो प्लॅन कसो आसा धा तारखेक वचपाचे आनी अठरा तारखेक रिटर्न येवपा जाय म्हाका हय ना मुंबयच्यान गोंया वचपाचें हय ना एकटो आसा सो हांव किदें म्हणटा तुका म्हाजें पोर्टल पोर्टल आसा पळय न्ही तितून हांव लॉगीन करता तूं म्हाका मातसो सांग मरे कशें कशें करपाचें तें ते भशेन हांव म्हागेली टिकेट बूक करता सांगपा जातलें तुज्यान आतां टायम आस तुका टायम आसत जाल्यार सांग आतां करियाना मागीर फोन करता बरें सांगता मरे तूं हय म्हागेले पासवर्ड आनी आयडी आसा केल्ली आसा हय हय लॉगीन करपाचें आनी तुवें म्हाका सांगपाचें ना ना तूं करूं नाका हांवूच करतां तें बुकींग हांव म्हाका मात्शें बऱ्या पडटलें न्ही हांव मागीर प्रिंट बीन काडून घेता टिकेटीचो हय हय म्हाजे कडेन सगळें अवेलेबल आसा सो हांव वचपाच्यो हे ट्रेन चॅक करता हय हय चॅक करपाच्यो हय मुंबयच्यान म्हाका गोंया येवपा हय ट्रेनीचे हांव वेबसायटीर गेलो ट्रेन टायमींग चॅक करता वचपाच्यो आनी मागीर कितें करपाचें हां टायमींग आसतलो हय आनी हय क्लास हय एसी क्लास हय ती बूक करपाची ती सिलेक्ट करपाची आनी मागीर हां पयशे ऑनलायन भरपा जाता हय आनी टिकेट मागीर प्रिंट घेवपाची आनी ती घेवन मागीर हांवे ओके स्टेशनार वचपाचो कळ्ळें आनी म्हाका बरोबर रिटनूय करपा जाय मरे ती कशी करपाची आ तेका तशेंच आ ती बरें तशें तें भशेनच हय हय बरें ऑनलायन वेबसायटीचेर करपाचें आनी सेम टिकेट पळोवपाची ट्रेनीचो टायम पळोवपाचो आनी मागीर हय एसी क्लास बूक करपाची बरें प्रिंट जे हांयेन वचपाक केल्ले तशेंच येवपाकय करपाचें बरें बरें जाता जाता जाता अशें करून हांव सांगता कितें आसल्यार तुका फोन करता आनी जाल जाल्यारूय फोन करता बरें बरें बरें हय हय बरें फोन मेळचें आमी मागीर हांव चल बरें